हा मां ध्यानु ऐं प्रणायाम बि कंदी आहियां ऐं योगा अभ्यास में ई ॾाढी महत्व ॾाढी भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाईंदा आहिनि प्रणायाम सां साह जो सभु तकलीफ़ूं लही वेंदियूं आहिनि सर्दी ज़ुखाम जेके बि थींदा आहिनि उहे बि हाणे ॾाढो घटि थींदा आहिनि ऐं ध्यान में जॾहिं बि वेंदी आहियां त नाम मुंहिंजे गुरुअ जो नाम जपंदी आयां त ॾाढो मन लॻी वेंदो आहे उन में त भॻिवान जी तर्फ़ु पाण वधूं था इहो ॾाढो फ़ाइदो थींदो आहे